जय झूले जय झूलेलाल मुखे मिठायूं खपनि चकमी तरह जूं मिठायूं खपनि ऐं ताज़ियूं सुठी खपनि असांजे घर में वियांव आहे त तरह तरह जूं मिठायूं खपनि मूंखे इहे पुछिणो हुयो त तव्हांजे हिते रेट छा आहिनि हा तव्हां होम डिलीवरी ॾींदा हा मां लखनऊ जे पारां सिंधी कॉलोनी में रहंदी आहियां त मूंखे सुभाणे खपे ऑडर ॾियणो हुयो तव्हां असांजो ऑडर लिखी वठो हा सभिनी सभिनी तरह जी मिठाईनि जो हिक ई अघि आहे छा सिंधी मिठायूं जीअं गीहर खपंदा हुजनि सिंधी मिठायूं बि असांखे मिलंदियूं गुजिया गीहर बि मिली वेंदा सिंधी लडूं बि खपनि हा त उहे पैकिंग बि खपे असांखे उनमें सुठे नमुने पैकिंग खपे हा असां सभिनी में सभिनी मिठाई मां ॿ ॿ किलो ऑडर लिखी छॾियो गीहर गुजिया रसगुल्ला मिठायूं मावे वारी मिठाई हीअ सभु असांखे ॿ ॿ किलो ऑडर खपे तव्हां असांजो ऑडर लिखी वठो और एड्रेस मां तव्हांखे सेंड कयांव थी तव्हां असांखे होम डिलेवरी ॾिजो सुभाणे शाम ताईं हा जय झूलेलाल पुछाजाइं